بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ جو مجھے آپ کو کرایہ دینا ہے وہ آپ آن لائن کچھ یوز کرتے ہیں گوگل پے یو پی آئی اور پے ٹی ایم وغیرہ یا پھر کوئی آن لائن ٹرنجیکشن اگر میں آن لائن پے کر سکتی ہوں تو میرے لئے کافی بیٹر ہو جائے گا